समय के साथ तो देखिए तो हमेशा से देखा गया है कि पहले मतलब जहाँ पे गाँव में जाते हैं तो मैथिली बोलते हैं भोजपुरी बोलते हैं शहर में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं जैसे मुम्बई में जाइए तो मराठी है मधुबनी में जाइए तो मैथिली नेपाल में जाइए तो नेपाली भाषा है बंगाल में जाइए तो बंगाल भाषा है बंगलिया भाषा है और गाँव में जाइए तो भोजपुरी भाषा है सब रंग का भाषा होता है तो ऐसा है कि मतलब आजकल क्या हो गया है कि अब डिटिजल दुनिया हो गया है पढ़ाई लिखाई का दुनिया हो गया है तब कहीं भी जाइएगा ना तो जहाँ जो देश का भाषा है वो तो भाषा रहेगा ही मगर प्लस में हिंदी भाषा भी जुड़ गया है आज के दौर में आज एक आज के दौर में क्या है कि हिंदी भाषा सब जगह चलता है मुम्बई जाइए कलकत्ता जाइए दिल्ली जाइए या आप नेपाल जाइए या मधुबनी जाइए जहाँ जाइए या गाँव में भी आइए तो कहीं भी जाइएगा तो आपको हिंदी मिलेगा और हिंदी भाषा जो बोलने न किसी को दिक्कत होता है ना समझने में दिक्कत होता है आम इंसान भी बोल लेता है जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी बोल लेते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो भी बोल लेते हैं आर गाँव देहात में भी जाइएगा तो महिला सब भी आज जागरूक हो गया है तो वो भी बोल लेते हैं किसी को भी दिक्कत नहीं होता है धन्यवाद